हमरा जीवनमे सबसँ पूर्ण चुनौती पूर्ण कार्य जे छलऽ जखन हम बीएडके इन्ट्रेन्स राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानके अन्तर्गत पास केलए छलहुँ तकर बाद श्रृंगेरी चिकमालो डिस्ट्रिक्ट शारदापीठम श्रृंगेरि राजीव गांधी परिसरमे हमर सिलेक्शन भेल छल ओहिमे जे बी एड करए लऽ गेलहुँ रऽ एतऐसंँ ओहिमे हमरा बड़ा ओहिठमा दिक्कत भेल प्रारम्भमे प्रारम्भिक कालमे भाषाइ स्तर पर भी उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय मतभेदता जाहिमे कि हमर अपन मैथिली आ संस्कृत आ हिन्दीसँ बाहर छलहुँ ओहिठुमका वातावरण सब भी अलग खान पान भी ओहिठुमका हमरा प्रारम्भिक स्तरमे पसन्द नहि छलऽ ओकर बाबजूद भी अपन एकटा मित्र बनेलहुँ आ ओ मित्रके सङ्गतिमे रहि कऽ जेना तेना व्यवस्थाके अन्तर्गत कए कऽ बड़ा चुनौती पूर्ण समय लगभग एक सालके बी एड छल ओहि समयमे तीन चारि महीना प्रारम्भिक स्तरमे हमरा बहुत ही प्रकारसंँ दिक्कत भेल रहऽ ओहिठमा ओ दिक्कत जे छै से अखन तक स्मरण यऽ आ ओकर अन्तर्गत ही फेर धीरे धीरे तीन महीनाके बाद हम फेर एक बेर बीमार भी पड़ल छलहुँ हम ओहिठमा आ बीमारीके बाद फेर पुनः ठीक भेलहुँ तकर बाद फेर माहौल अपना हिसाबसंँ ढाललहुँ फेर ओहि माहौलमे रमिके एक साल बी एड की ओहिठमा दू साल तक रहलहुँ बी एड एम एड ओहे ठिमासंँ कए कऽ तेकर बाद फेर एलहुँ एहिठमा जॉब करय छी अखन ओएह समय हमर महत्वपूर्ण छल